नमस्ते हाँ चिकन उकन का क्या रेट है और जो और उसके बाद और मुर्गा है उसके बाद यह मछली का क्या रेट है और बकरा का का तो हमको चाहिए कैसे रेट देंगे सही रेट लगाकर दे दीजिए तो मछली में हो जाएगा कि उसे मुर्गा में हो जाएगा हाँ यह और उसमें जो है खस्सी का है जो है खस्सी का है उसमें खस्सी में कितना हो जाएगा छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा कितना कन्सेशन है उसका रेट कितना है तो उसके बाद कितना कन्सेक्शन होगा तो तो मिलेगा

तो कितना छूट मिलेगा हमको पाँच पर्सेन्ट कुछ और करिएगा पर्सेन्टेज क्योंकि पाँच पर्सेन्ट से क्या होगा कितना पाँच पर्सेन्ट का है कुछ और छूट मिलेगा तभी ना हाँ दस के जी लेना हमको तो उसमें छूट लग इसके बाद मछली भी लेना हमको है पाँच के जी

और वह जो मुर्गा है उसमें तो सब वह कितना उसका वेट चल रहा तो हमको प चाहिए उसका पूरा थोक भाव में चाहिए हमको ना जिससे कि हमको उसमें ज़्यादा चाहिएगा कि मुर्गा का जो मीट है हमको उसमें ज़्यादा चाहिएगा ना तो उसमें कुछ और बेसी छूट मिलेगा तो हमको अच्छा रहेगा ना आपको भी रहेगा तो आपको भी वह बिक्री भी होगा कस्टमर ले जाएँगे आपके और भेजेंगे केस्टमर आप

ऐसे उनके और लोग को हम भेजेंगे आपके यहाँ है तो आपका और बिक्री होगा ना हाँ तो

जी हाँ नमस्ते